हम जो हैं हमारे जो पालतू जानवर होते हैं हम उनको हमारे ही क्षेत्र से इधर उधर से या जान पहचान वाले लोगों से या फिर ही आस पड़ोस से हमारे ही क्षेत्र से ख़रीदते हैं उनको और वहीं पर हम उनको बेच भी देते हैं जो उनको और कई क्षेत्रों में कई हमारे शहरों में मेला भी लगता है उन जानवरों को ख़रीदने बेचने के लिए लेकिन हम मेलों से कम ख़रीदते हैं लेकिन हमारे यहीं आस आस पड़ोस से थोड़ा बहुत इधर उधर के गाँवों से ग्रामीण क्षेत्र हैं उन से या फिर और कोई जान पहचान लोग हैं उन से ख़रीद लेते हैं और हमारे यहाँ पर कई प्रकार के जानवर रखते हैं हम जैसे गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है

अंदर है जो गाय की कीमत है वो चालीस से पचास साठ हज़ार के अंतराल में है जो भेड़ की कीमत है दस से बीस हज़ार के अंत अंतराल में है इसी प्रकार बकरी की भी कीमत है दस से बीस हज़ार के अंदर है तो इस प्रकार से सब की ये जो कीमत है वो अलग अलग है और इस के लिए हम इसी प्रकार उनको ख़रीदते हैं और बचते भी हैं और हम ने कई बार कई जो जानवर है उनको बेचा है तो उस से हमें काफ़ी पैसे की मदद मिली है हम ने एक दो भैंसे बेची थी उन से हमें काफ़ी मदद मिली थी पचास साठ हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ था इस प्रकार से हम उन को ख़रीदते हैं और बेजते भी हैं